हेलो बिहारमे हँ आँय चलू ने रानियेगंज दिस घुमय लए हँ या अररिया चलू हँ ओ आर सब करू

चलू ने जँ जेबय घुमय लए तऽ चलू ठण्डिओ यऽ बरसातीके सेहो हवा तवा चलैये हँ हँ ठीके यऽ सब चीज बढ़ियें यऽ हँ ठीक छै चलू काल्हि जेबय कहिआ जेबय चलू जे दिन जेबय ओइ दिन चलू हँ हँ अहाँ अहाँ कतयसँ एलौ हँ घुमय लए हँ यऽ ने बढ़िआँ हरा हँ हँ से तऽ यऽ बिहारमे हरा भरा सब चीज यऽ बढ़िआँ हँ घूमय छी की हँ हँ ठीके हँ हँ सब चीज बढ़िआँ छै दरभंगा जतऽ यऽ सगरो घुमू फिरू खूब सुन्दर यऽ अइठमका जगह हँ हँ हँ हँ गाबय बजाबय तऽ ठीके छी हम हमरा मैथिली गाना सब नीक लागइए हम मोबाइलोपर सुनय छी सब चीज बढ़िआँसँ प्रोग्रामो देखय छी कतहु कतहु जाकऽ बढ़िआँसँ घुमय फिरय छी हँ तऽ हँ अपन सबके बिहारमे तऽ मैथिली बहुत सुन्दर गाना बजाना होइए हूँ हँ ठीक छै राखू ठीक छै राखू प्रणाम पर